میں ممبئی میں پہلی بار پہنچی تھی تو وہاں کی جو لوکل ٹرین ہیں وہاں پہ جب چڑھی تو اتنی بھیڑ تھی اتنی بھیڑ تھی کہ میں بیٹھی ہوئیں تھی پر کسی نے میرے کو بہت بری طرح سے دھکا دیا اور وہ کھود بیٹھ گئی اس سے مجھے اتنا شوک لگا کہ میں مطلب میں پہلی بات تو میں سمجھ نہیں پائی کہ ہوا کیا لیکن شاید دھیرے دھیرے میں یہ بات میں نے سمجھ لی کہ یہاں پہ اتنے لوگ ہیں اتنی مارا ماری رہتی ہے روز کا یہ حال ہے تو کب تک آپ اپنے آپ کو مطلب جسے کہتے ہیں نا برا مناؤ گے اور ٹرافک اتنا رہتا ہے تو دھیرے دھیرے کر کے عادت ہو گئی اور پھر سب ٹھیک ہو گیا